इ'यां ते बड़े तरीके न कियां कियां अस करी सकने आ पर जिन्ना जिन्ना मिगी पता उस स्हाबै सनानी आ पैह्ले बुजनी अपनी जगह् बिलकुल साफ़ रक्खनी कूड़ा कचरा किट्ठा नेईं होना देना ठीक ऐ ते केह् करना की मतलब की म्हेशा धुआं फैलाइयै रक्खना शामी दे बैल्ले जिन्ना तुस धुआं फैलाई सको जां ते पैह्ले पैह्ले ओह् नि गोवा होंदा डंगरे गोवा आखदे जिसी ओह् ओह् केह् करना फ्ही उस्सी जलाई ओड़ना नोहड़े कन्नै की धुआं छुआं औंदा ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा मच्छर जेह्के ओह् मरी जन्दे ओह् जेह्ड़ा साढ़े सेहत आस्तै खराब बी नेईं होंदा ठीक रौह्ंदा ऐ ओ ते जां ते केह् करना जेह्लले बच्चे निक्के कूदे बाह्र खेलने जा दे उनेंगी इ'यै आक्खना की म्हेशा पूरे पुरे कपड़े पोआने उनेंगी अगर पुरे कपड़े नेईं पोआई सकदे टयूब श्युब मिलदी ओह् लोआई लेनी बच्चे दी जेह्दे कन्नै तुस बची सकदे ते पानी पुनी किट्ठा नेईं होना देना जिन्नी जगह् सुक्खी रोऐ ओह् जैदा स्हेई रौह्ंदा ते कन्नै घाऽ च जेह्कियां थोह्ड़ा थोह्ड़ा इ'यै कीड़ा मतलब ओ होंदे निं दूआ घाऽ होंदा जेह्का इ'यै कोई सब्जी सब्जी लाई ओड़ी बाह्र आपने जा किश लाई ओड़ेया ओ घाऽ कड्डू उड़ना उदरा बिलकुल साफ साफ जगह् रक्खनी ते इसकरी इस करियै अस अपने आप गी बचाई सकने आं